हमारे स्कूल में मैम हमारे हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तब मैम हमें बताती थी कि चित्र बनाओ हमलोग चित्र बनाते थे तरह तरह के उसमें हर कलर हर डिज़ाइन बनाते थे कलर भर के डिज़ाइन बनाते थे मैम मैम खुद ही कहती थी बोलती थी बहुत अच्छा है ऐसे जैसे जो है पढ़ाई के साथ साथ हमलोग इसे छह सात आठ तक आप पढ़े उसमें जैसे जैसे आगे गए वैसे उसी तरह से चित्र बनाने का अब जो है हमलोग को बहुत अच्छा चित्र बनाने में बहुत अच्छा लगा चित्र बनाते थे अब जो है हमलोग अपने घर पर त्योहार पर या शादी ब्याह पर जो है तरह तरह की रंगोली बनाते हैं दरवाजे पर बनाकर उसको कलर कर भरते हैं अच्छे से डिज़ाइन बनाते हैं उसमें फूल पत्तियाँ बनाते हैं और जो है उस उस को ह हर तरीके से हर जगह एक दो जगह जैसे बाहर बनाते थे अन्दर भी बना देते हैं दीपावली का त्योहार हुआ शादी ब्याह हुआ होली के त्योहार पर जैसे कोई भी त्योहार हुआ कोई भी फन्क्शन हुआ तो हमलोग अपने घर पर ही रंगोली ज़रूर बनाते हैं रंगोली बना करके उसमें जब कलर भरते हैं तो देखने में बहुत सुन्दर लगता है उसे देखते हैं सब लोग देखते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है जैसे स्कूल में बोलती थी मैम बहुत सुन्दर बहुत अच्छा है उसी तरह से अब जो है घर पर जो घर के लोग देखते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा बनाए हो बहुत सुन्दर बनाए हो कैसे बनाए एक हमलोग को जो है देखते हैं देखते हैं सब लोग देखते हैं तो यही पूछते हैं इसलिए हमलोग को चित्त रंगो चित्रकला जैसे बनाने में बहुत अच्छा लगता है हम